किचेनमे मम्मी रहै छलै तऽ कोनो एहन खाना रहए जे हम पूछै छलहुँ मम्मीसँ माँ गै ई खाना कोना बनै छै ई आइटम कोना बनतै तऽ माँ फेनो बतेलक जे एना नहि एना ई चीज ई सब्जी एना बनै छै तऽ तू एना बनाहि किचेनमे भाभी छलै भाभीसँ पुछलहुँ भाभी यै पूरी सब्जी पूरी कोना बनै छै पूरीमे की सब पड़ै छै तऽ भाभीसँ पुछलहुँ तऽ भाभी बतेलक जे पूरीमे जमाइन पड़ै छै मँगरैल पड़ै छै सबकिछु पड़ै छै तहन पूरी बनै छै तऽ पनीर तऽ सब्जीमे माँ फेनो भैयासँ पुछलहुँ जे ईसब खाना कोना बनै छै ई आइटम कोना बनै छै तऽ ओइमे भायजी बतेलक भैया बतेलक जे एना नहि ईचीज अइमे पड़ै छै तू बनाकऽ देखही तऽ जानै छै तऽ फेरो एमहर हम अपन बड़ी दीदी छलै बड़ी दीदीसँ पुछलहुँ जे दीदी ई सब्जी कोना बनतै ई आइटम कोना बनतै तऽ बना सकै छी बता सकै छी तऽ दीदी बतेलक जे हाँ बता देबो बता सकै छियौ बना कऽ अपन देख सकै छँ खा लिहन ट्राइ कए कऽ देख लिहन जे ई नहि ई सब्जी ई आइटमके बनै छै एना बनै छै बनाकऽ देख सकै छँ तू अपन बना सकै छँ